हय हांवेन एक डांस हितून पार्टिसिपेट केल्लो आसा एक हितून न्हू हांवेन खूब हितून पार्टिसिपेट केल्लेले आसा हांव स्कुलानच्यान म्हाजे प्रायमरी नर्सरीच्यान हांव डांसान इनवॉल्व आसा चडशी करून म्हाजी सगळीं पार्टिसि सर्टिफिकेट्सां जी आसा जी चडशी म्हाका डांसानीक मेळयली आसा आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार तो खूब बरो आसलेलो किद्याक म्हाका म्हाजे पार्टनर असो म्हाजी आसली ती सगळी म्हाजी फ्रेंडाच आसलेली म्हण म्हाका खूब मजा येता डांस करता आमी डांस केलेलो आसा पयली आमी फस्ट आसा ते कसले तरी फ्रॉगान तांबडे फ्रॉगान आमी डांस केल्लेलो म्हाका याद आसा ते डांस करतासतना हांव रोडलेले मागीर दुसरो आमचो कोंकणीचो कोंकणी भास म्हण कोट्ट्यो डांस ती मागीर दुसरी केल्ली हांवेन डांस चेन्नय एक्सप्रेस आनी ती सोंग आहा वन टू थ्री फोर केट ऑन द डेन्स फ्लोर ती सोंग एक आहा तिचेर डांस केल्लो मागीर तशेंच आमची मागीर आमी मराठी सोंगान बीन अशी खूब डांस केलेले आसा